आं खोनासंनो मोजां मोननाय माखासे साबजानाय मेथाइफोरा जाबाय नीलेश्वर ब्रह्मनि आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया हा फिसा दाव गाबनाय आरो बेफोरनि अनगायैबो आंहा गोबां माखासे खनगिरिफोर मेथाइरोजाबगिरिफोरनि माखासे गोबां दङ जायफोरखौ आङो गोबां खोनासङो आङो बे मेथाइफोरखौ बांसिनै आंनि मबाइलावनो खोनासंनाय जायो आरो बेनि मबाइलनि अनगायैबो आङो माखासे दामग्रा आगजुफोरनि गेजेरजों आं खोनासङो